جی ہاں ہمارے یہاں بہت سارے ایسے تالاؤ ہیں جہاں اچھی اچھلی اچھی اچھی مچھلی پائی جاتی ہے جیسے کہ کچھ مچھلی کا نام ریہو ہے تو کچھ کو مطلب ہمارے الفاظ میں اسے ریوا کہتے ہیں تو کچھ مطلب الگ الگ بہت سارے ہیں الفاظ جیسے بہت سارے مچھلیوں کے مطلب نام ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے جیسے کہ یہاں پہ اچھی اچھی تالاؤ ہیں اور مچھلیاں مطلب یہاں پہ فرائی بہت زیادہ ہوتی ہے مچھلی فرائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دور دور سے آدمی آتے ہیں سب مچھلیاں کھاتے ہیں خریدتے ہیں اور مچھلی بھی ہر طرح کا چھوٹی وہ ہوتی ہے بڑی مطلب جو سائز کا آپ کھانا چاہیں وہ سائز کا ملتا ہے تو دور دور سے سب یہاں آتے ہیں مچھلیاں بیچارے لوگ بنواتے ہیں پیسے وغیرہ لگا کے اور کھاتے ہیں اور بناتے بھی بہت اچھی طرح فرائی کرتے ہیں تو یہاں مطلب زیادہ تر تو مچھلی مطلب یہاں پہ چلتی ہے اور ہم لوگ بھی مچھلی کھاتے ہیں تو ہمارے یہاں ہر کوئی مچھلی کھاتا ہے اور زیادہ تر یہی مچھلی کا فرائی ہوتا ہے ادھر دور دور سے سب آتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور مچھلی ہوتی ہے جیسے مطلب اس کے زبان پہ کالا کالا ہوتے ہے